आंथ' लेरनो गोसो जायो बेदिनो गानफोर बर' गान बैसागुफ्राव बिदिनो निउ इयारफ्राव हितनि गान बेफोरखौ लेरनो सानबाबो सौहाजोबा हनै लेरै लेरै ससेयाव आन्दायहैयो इनिफ्राय खन्थाइबो लेरेनो गोसो जायो एख्मबा समाव खन्थाइबो लेरो लेरेनायाबो मोजाङानो जायो खन्थाइया किन्तु गाना गानासो मोजाङै सौहाजोबा गान बेराद लेरनो गोसो दंमोन आं बैसागु गानफोर लेरो आं एख्मबा एख्मबा होनबाबो गानानो जोबहैया जोबहां जायो बिनिफ्राय माबायानो फैला गोसोआवनो